हलो तव्हां गोलू रेस्टोरेंट मां तां ॻाल्हायो मां संगीता गंगवानी थी ॻाल्हायां मूंखे कंहिं चयो तव्हांजी ॾाढी सुठी रेस्टोरेंट अथव हुते हिकु खां हिकु शइ मिलंदी आहे हा त मां इन करे चवा पई कि मां तव्हांखे ऑडर ॾिया त तव्हां मूंखे उहो तव्हां लिखंदा वञो मां तव्हांखे ॿुधायां थी मूंखे छा छा खपे मुखे खपनि टे प्लेटियूं मैगी जूं खपनि ऐं समोसे जी चाट त ॿुधो आहे तव्हांखे ॾाढी सुठी मिलंदी आहे त अॼु मां चवां पई की समोसे जी चाट बि तव्हां मोकिलो ॿ प्लेट तव्हां समोसे जी चाट खटाई वधीक विझिजो ऐं उन सां मिठी चटिणी न विझिजो और पिजा ॿ हुजनि ऐं ॿारनि जे लाइ मंचुरियन बि हुजे ऐं टे खनि बोतलियूं थधे जी हुजनि हा ॿारनि जे लाइ ऐं ॿियो मैगी बि हुजे सु ऐं मैगीअ में मिर्च वधीक न हुजे छा आहे की ॿार फिकी खाईंदा आहिनि न इन करे त पोइ सुठो लॻंदो त पोइ वरी तव्हां खां ई असां वठंदासीं ढोसो बि हुजे हिकु ढोसो हुजे मम्मीअ लाइ हुजे लणु थोरो घटि विझिजो उन खे थोरी बीपीअ जी दिक़त अथसि इन करे ऐं थोरो रेट बि सई लॻाइजो जीअं पोइ अगली बार बि मां तव्हां खां वरी पो घुराईंदमि सुठो लॻंदो त ऐं छोकिरे खे थोड़ी तकिडो मोकिलिजो ऐं पैकिंग ॾाढी सुठी ठाहे करे मोकिलिजो जीअं सुठी लॻे महिमाननि जे साम्हूं पैकिंग ॾिसण में कि चवनि हा ॾाढो सुठो होटल मां आई अथनि